ओइ खोनाबाय औ बोथोरफ्राबो बोथोरफ्राथ' दा बिदिनो एसे अखा दोमैहांनाय हाय बोथोरफ्रा अखाफ्रालाय हानाया हाथ'वाखै आरो फैजागोन खोमा फैजागोन जायगाफ्राथ' बुंनो हालाहाय बिराद मोजाङानो जाजोब्बाय जोंना जायगाया मोजाङानोथ' आरो दा बांद्राय गरमद्राय नङा आरो एसे थान्दा थान्दा जाबाय आरो अखा दोमैनायबो नालाय दाथ' बांद्राय गरम जानाङा अखा गैथ'वा गैनायालाय जायखिया दोमैनानै दङ हा माब्ला फैगोननो दैया दाखालि अखा हानाय समाव लोमदों मोनहाय दा अखा नागारबाय नालाय एसे रानलांफिनबाय हाब गिदिरथार मोनहाय गौरां दैयाथ' फै माब्ला फैनो दे थाफै नाथायबा नै नाथायबा जोंना न'आ बायहं जिहं थारहाय दे दोनलांनो होन्दों फैदोल' माला फैयो दङ हाननाया गिदिर गिदिर दंथारोहाय मालाय फैदो नायफैदो बेरायफैदो मा बेरायफैया नालाय बोरैथो नुनांगौ जाखो जोंनि क'क्राझारखौलाय औ दे फै माला फैनाय जायो एसे खबर हरबानो जाबाय फा मा मा माथो ओंख्रि जायामोन नो औहाय मा मा ओंख्रि जायामोन ए है जोंहाबो माबासोमोन सबायजों दाउजों सोमोन जोंहाबो जानांगौथ' जायो आरो जोंहाबो सबायजों दाउजोंमोन ओमफ्राय आलु फाजा एवनाय माला ओइ नों फैखांबा आंबो नोंसोरनाव थांगोन हाय मालाबा बेरायहैनो भुटाना माबायदि नायलाबायनो औ बेराय हैफेरनोबो मोना बाल

बेरायहैफेरबायनोबो मोना नों फैबा थांफानोसैहाय मा बायदि भुटाना मैदेरफोर ओंखारा नामा मैदेर मैदेर ओंखारा दे